ہمیں تو نہیں آتی سلائی میرے ہسبینڈ کو ہسبینڈ کو آتا ہے وہ سیتے ہیں سوٹ سلوار فروک پلازو پٹیالہ جو بھی آتے ہیں وہ سیتے ہیں ان کی تعریف بھی ہوتی ہے اور سب لیڈیز جینس سب سیتے ہیں اور بچے کا بھی سیتے ہیں پہلے کے لوگ ساڑی پہنتے تھے آب سوٹ شلوار پہنتے ہیں اچھا بھی لگتا ہے ہمیں تو نہیں آئی سلائی اور ہمیں پسند بھی ہے سلائی کرنا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سیے اور چھوٹے چھوٹے بچے سب کو سکھانا چاہتے ہیں کہ وہ سیکھے ایک ہنر ہے سیکھنا چاہیے اچھی لگتی ہے اور چھوٹا چھوٹا کام ہم بھی کر کر لیتے ہیں اور میرے ہسبینڈ بھی بہت محنت کرتے ہیں کٹنگ کرتے ہیں اور جینس لیڈیز سب کٹنگ کرتے ہیں سب آتے ہیں سلائی کرتے ہیں ترپائی کرتے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں تھوڑا بہت ترپائی سی لیتے ہیں اور ہم تو نہیں سیکھ پائیں تھوڑا پڑھا ہم پڑھے لکھے ہیں پڑھتے لکھتے تھے اس لیے ہم نہیں کر پائیں ہمیں ٹائم نہیں ملتی تھی اور تھوڑا گھر کا بھی تھوڑا بہت کام تھا وہ کر لیتے تھے اور سوٹ سوٹ کوس بھی ترپائی ترپائی کر لیتے ہیں اور ہم ہماری بہت خواہش تھی کہ ہم بھی سلائی سیکھے لیکن ہماری خواہش نہیں ہوئی لیکن ہم چاہتے کہ ہمارے چھوٹے بچی ہے اس کو سکھائیں اور کوشس بھی کرتے ہیں ہمارے اور بڑی لڑکی سب وہ بھی سیکھے اور پڑھائی بھی کر سکتی ہے اور اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ سلائی کرنا ہم بھی سیکھیں اگر ہمیں موقع ملے تو ہم سیکھ سکتے ہیں لیکن میرے ہسبینڈ کرتے ہیں سلائی اور اچھے کرتے ہیں سبھی آتے ہیں سلائی کرنے کے لیے سوٹ ہو ساری بلاؤز ہو یا پٹیالہ ہو یا گرارا ہو جو بھی ہو سلائی کرنے کے لیے آتے ہیں پہلے کی عورت سب ساڑی پہنتی تھی اب سوٹ پہنتی ہے اچھا ہے